हा जय झूलेलाल हा ज्योती दीदी आयो किथे भई केतिरे टाइम खां तां ड्रेस वरिता थी व्हाट्सअप त कयूं कोन आहिनि नयूं नयूं पैटर्न वर्क आहिनि डिज़ाइन वर्क आहिनि त तव्हां पहिरीं व्हाट्सअप त कयो व्हाट्सअप कंदव अॻे कंदा हुयव त ॾिसंदा हुयासीं सिलेक्ट कंदा हुयासीं त हाणे नयूं पैटनूं हुजनि त असांखे मोकिलियो फोटो हो सभु असांजे घर में शादी बि आहे असां खे पंद्रहं वीह ड्रेसियुनि जो ऑडर ॾियणो आहे अच्छा सोचां पई पुछि ॾिसो हा तव्हांखे ठाहिराए पुछां मुंहिंजे पुट जी आहे अच्छा व्हाट्सअप ते असांखे कुझु ॿियूं डिज़ाइनूं मोकिलियो त असां अचूं तव्हां जे शॉप ते ऐं पोइ असां सिलेक्ट कयूं त पोइ तव्हां असांखे सुठियूं सुठियूं ठाहे ॾिजो अॻे जीअं बिगाड़ी हुयव बिगाड़े न ॾिजो असांखे ऐं शादीअ जो कमु आहे अच्छा अच्छा न न उहो सभु कोन कंदासीं उहो कोन कंदासीं सभु असांखे ख़ाली ड्रेसूं सुठियूं खपनि के शादीअ में ईअं मतिलबु दर्जीअ खे न असां भई सुठियूं ड्रेसूं असां पातियूं आहिनि सुठी डिज़ाइनूं हुजनि पैटर्न में नयूं नयूं हुजनि ब्लाउज़ ड्रेसूं शादीअ ते शादीअ में सभु खपे न अलॻि अलॻि लहंगा थिया पंद्रहं वीह खनि खपनि असां ईअं त आहे वीह तारीख़ में ब्लाउज़ अठें तक खणु खपनि हा त असांखे नयूं पैटर्न वर्क खपनि न नयूं पैटर्न हूंदियूं न उहे खपनि असांखे लहंगा बि उन हिसाब सां उन ई पैटर्न जा ई खपनि हा त असांखे पोइ टाइम असांखे ॾेई छॾिजो ठीकु आहे हा हा अच्छा हा

त आहे त कपिड़ो सुठो अथव न्यूं पैटर्न जो हा त कपिड़ो ॾिसणो आहे त जे नएं फैशन जो त उहो बि अची ॾिसंदासीं साणु

हा उहो त सही आहे हा त असांखे सहुला पोइ सभु ॾेई छॾिजो न टाइम ते जीअं असां परेशान न थियूं हले उहो वांदो कोने को असांखे खाली आहे न कपिड़ो सुठो ऐं फिटिंग सुठी खपेव हा ठीकु आहे हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे त पोइ सुभां अचूं था असां ऑडर ॾियणु असांखे टाइम ते खाली सुठो ॾेई छॾिजो बसि हा ज़रूर ज़रूर छो न भई हा हा हा जय झूलेलाल